आयुष्मान कार्ड से हम लोग को कोई लाभ नहीं है इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए होस्पिटल बनवाना चाहिए होस्पिटल पर ध्यान देना चाहिए कार्ड जब बनता है तो इसपर सरकारी डॉक्टर लोग को बोलना चाहिए कि कार्ड पर इलाज करना कराए उ सब कुछ नहीं होता है राशन कार्ड बना हुआ है और छः महिने पर बोलता है राशन कार्ड चेंज करो कभी कार्ड में सिस्टम करेगा कभी किताब वाला सिस्टम करेगा रासन कार्ड में भी बहुत यह करते हैं रासन भी पाँच किलो देते हैं उससे ज़्यादा नहीं है सब सरकार पर सरकार को बहुत सोचना पड़ता सोचना चाहिए कुछ भी नहीं सोचते यह सरकारी लोग होस्पिटल में भी बहुत सारी दिक़्क़त करना पड़ता है आयुष्मान कार्ड के लिए बहुत यह है लेकिन उसका कोई लाभ नहीं मिलता है आयुष्मान कार्ड का सब पर सरकार को ध्यान देना चाहिए आयुष्मान कार्ड लेकर कोई भी जाता है तो बोलता है इसका कोई यह नहीं है सरकार की तरफ से कुछ भी नहीं है इसपर सब पर सरकार को ध्यान देना चाहिए ये सब कुछ भी नहीं होता है